हेलो क्या मेरी बात अंजली सूर्यवंशी जी से हो रही है हाँ जी मैं थाटेपुर क्षेत्र से बात कर रहा हूँ हमारे यहाँ पर पानी की बहुत जादा समस्या है पानी बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है सीवर वाला पानी आ रहा है हमारे मोहल्ले में तो इसे इसे इसके लिए मैं शिकायत करना चाहता हूँ पानी हमारा कब तक आता रहेगा ऐसा गंदा पानी नहीं समस्या का समाधान किया जाएगा ये मैं कम से कम मेरा ये तीसरे से चौथा कॉल है आपके पास आपके विभाग में और मैं ये शिकायत कर रहा हूँ कि गंदा पानी इतना ज्यादा आ रहा है कि हमारे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं नवजात शिशु रहते हैं वो बीमार हो रहे हैं डायरिया हो रहा है मलेरिया हो रहा है मलेरिया पैदा है कब तक समस्या का समाधान करेंगी आप लोग नहीं आप सहमत हैं मगर यहाँ पर का आप कार्य दिखाइए ना अपना फिर कार्य क्यों नहीं दिखाते हैं अपना कार्य दिखाइए यहाँ पर यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं मलेरिया फैल रहा है डेंगू के मच्छर पैदा हो रहे हैं डेंगू से मृत्यु मृत्यु हो रही हैं यहाँ पर बच्चों की छोटे बच्चे मर रहे हैं बूढ़े लोग परेशान हो रहे हैं बीमार हो रहें हैं ये समस्याएँ क्या हैं आप लोग क्यों नहीं देखते इन सब समस्याओं को नहीं आप करवाइए जल्द से जल्द समाधान हमारी समस्या का समाधान करवाइए मैडम और पानी की इतनी ज्यादा समस्या है कि सीवर का पानी आए दिन नल सड़कों पर बहता रहता है पानी गंदा रहता है वही पानी हमारे पीने योग्य आ रहा है पीने के लिए आ रहा है हमको हमको वो पानी पीना पड़ता है वही पानी पी कर हम लोग बीमार हो रहे हैं हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ी भी बीमार हो जाएगी अगर पैदा होगी फिर तो बताइए क्या समस्या है मैम टेंशन वाली बा टेंशन आप बोल रहे हैं टेंशन क्या मैडम बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं हमारे बच्चे ऐसे बीमार होंगे यदि तो कैसे हमारा ये जीवनयापन होगा मैडम पानी की समस्या तो जल एक बहुत कितनी जरूरी चीज है पीने के लिए एक एक इंसान के लिए तो आप देखिए कितना ब बड़ी समस्या है कितनी बड़े लेवल की समस्या है मैडम ये देखिए आप समस्या का समाधान कराइए ना मेरा आप मेरी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाइए और ताकि हमारी इलाके के बच्चे थोड़ा स्वस्थ हों और ये छोटे छोटे नवजात शिशु हैं वो भी पैदा हुए हैं वो भी बीमार हो के आ रहे हैं उनको पानी पीना पड़ता है गंदा तो कैसे ये मैडम ये हमारा काम चलेगा आप समस्या का समाधान हमारा जल्द से जल्द करवाइए मैडम ठीक है ओके धन्यवाद मैडम